ہلو میم آداب جی میم میں عرشی بول رہا ہوں آپ ڈاکٹر ارم بول رہی ہیں نا جی میم میم ایکچولی کیا تھا نا کہ میرے نا کل رات سے بہت ایسٹمک میں درد ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھے کیا لینا چاہیے میم میں نے نا دوپہر میں نا چاول کھا لیے تھے تو چاول سے نا میں نے وہ پیلی والی تہڑی ہوتی ہے نا وہ بنی تھی گھر میں تو میں نے وہ کھا لیا تھا تو اس سے میرے پیٹ میں نا گیس سی بن گئی ہے تو اس سے درد ہو رہا ہے میرے پیٹ میں میم جی میں نے دوا نہیں لی تھی وہ ہمارے گھر میں ایک دیسی نسخہ ہوتا ہے وہ چورن تو وہ چورن میں نے لے لیا تھا پانی کے ساتھ میں تو وقتی طور کے لیے تو بند ہو گیا تھا لیکن یہ ابھی بھی میرے ساتھ میں یہ درد ہو رہا ہے ابھی بھی مجھے اچھا جی میم مجھے نا آپ اپنا کلینک کا مجھے بتا دیجیے کہ ایڈریس کیا ہے میں آپ کہیں گی تو میں اپنے آپ کے کلینک پہ آ جاؤں گا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا میم آپ نے وہ جو میڈیسن کے بارے میں بتایا تھا وہ کون سی میڈیسن بتائی تھی آپ نے رینٹیک وہ کسی بھی کیمسٹ پہ ایویلیبل ہے نا اچھا تو اب میں میم ایسا کچھ نہیں کھاؤں گا جیسے کھچڑی بنوا لوں اگر آپ سے اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے میم ٹھیک ہے میم تھینک یو ایک بار میں آپ کے یہاں پر کلینک پہ وزٹ کر لیتا ہوں اوکھلا وہار آ کے میں آپ کو کال کر لوں گا میم تھینک یو میم تھینک یو